सभु खां पहिरीं मूं वटि की बोड वारो मोबाइल फ़ोन हुओ जीअं जीअं वक़्तु गुज़िरंदो हुओ तीअं तीअं नईं नईं टेक्नोलॉजी जो विकास थींदो वियो की बोड वारे मोबाइल जो युग पूरो थी वियो हुनई खां पोइ मोबाइल जो नओं युग आयो जंहिं में स्माट फ़ोन आयो जंहिं में घणेई क़िस्मनि जूं जुदा जुदा सहूलियत आहिनि जुदा जुदा एप्लीकेशन द्वारा मिलण लॻियो जंहिंजो असां अॼु फ़ाइदो वठी रहिया आहियूं जय झूलेलाल